ہلو ہلو وعلیکم السلام جی بتائیے کیسی ہیں ٹھیک ٹھاک تمہارا آنے کا پلان بن چکا ہو تو دیکھ لینا لیچی پتہ نہیں جب تم آؤ تو ملے کہ نہیں ملے آم کم سے کم دیکھ لینا اچھا آم لیتے آنا لیچی اگر ملے تو لیچی بھی لیتی آئیے گا

نہیں اب زیادہ دن رکنا نہیں ہے لیچی آم کے چکر میں اگر آتے وقت مل جائے تو لیتی آئیے گا اور کیا ہاں ہاں اور وہاں سے یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے بچہ سب جا رہا ہے ہم کو بھی کپڑا دھونا نہیں پڑا ہے

ہاں ناشتہ دے رہے ہیں سب کو خود ہی سب اٹھ جاتا ہے ہم کو کیا دینا وہ سب کچھ نہیں بیٹھا ہوا ہے سب گھر میں ہے صبح برگر لایا تھا برگر کھایا ہے دن میں کھانے میں کہہ رہا تھا کہ ہم خود ہی بنائیں گے وہ خود بنائیں گے تو ہم بھی کھا لیں گے شام میں ارادہ ہے کہ کچھ منگوا لیا جائے باہر سے وہ لوگ کھا لیں گے بہت زیادہ تھوڑی کچھ زیادہ تھوڑی ہے کچھ منگائیں گے بریانی وغیرہ منگوا لیں گے کون بنائے گا رات میں ٹھیک ہے اور آپ کوشش کیجیے جلدی پلان بنا لیجیے ٹکٹ کے لیے کہہ دیجیے اس کو پپو کو بنوا دے گا پیسہ تو ہے ہی اکاؤنٹ میں ڈلا ہوا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں کل ہی تو ڈالا ہوں تو کر لیجیے گا اور پلان جلدی بنا لیجیے بہت دن ہو گیا ایک ہفتہ سے زیادہ ہو گیا آپ کو ہم ابھی نہ آ پائیں گے اگلی بار چلیں گے ساتھ میں ٹھیک ہے نہیں ابھی نہیں آ رہے ہم پٹنہ نہیں جائیں گے پٹنہ ایک دو مہینے کے بعد جائیں گے ٹھیک ہے آپ ٹکٹ بنوا کے ہم کو بتائیے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ٹھیک اللہ حافظ